जयपुर ज़िले में प्रमुख स्थानीय मीडिया आउटलेट जैसे कि राजस्थान पत्रिका रेड एफ एम ज़ी टी वी जैसी चैनल है यह हमें समुदाय के समुदाय से कनेक्ट रखते हैं जैसे कि राजस्थान पत्रिका यह कोई स्थानीय समाचार जैसे आप देखेंगे हमें यहाँ पर स स्थानीय समाचार देने के लिए राजस्थान पत्रिका हर रोज़ सुबह दी जाती है ये समाचारों से जोड़े रखती है हमें हमारे स्थानीय समाचारों के बारे में मोबाईल और टी वी से भी पता लग जाता है हमारे ज़िले में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है मीडिया को वो है लड़कियों की हत्त्या जो दहेज के लिए की जाती है इस पर मीडिया को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए